بھارت چونکہ ایک بہت ہی ڈائورس دیش ہے یہاں پر مختلف قومیں رہتی ہیں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں اُنہیں طرح طرح کی چائے پینا پسند ہے کوئی گُڑ کی چائے پیتا ہے کوئی مسالے کی چائے پیتا ہے مسالے دار چائے ایسے ہی جو ٹھنڈی آ جاتی ہے تو اُس میں عام طور پہ آدمی گُڑ کی چائے پینا پسند کرتا ہے اور اگر بات کی جائے میرے گھر کی تو میرے گھر میں موسم کے حساب سے کئی طرح کی چائے بنتی ہے جیسے ٹھنڈی آ جائے گی گُڑ کی چائے مُفید رہتی ہے ٹھنڈی میں تو گُڑ کی چائے بنتی ہے اور عام طور پر وہی الائچی کی چائے بنتی ہے اور میں اپنی بات کروں تو میں الائچی کی چائے پینا پسند کرتا ہوں اور کشمیری چائے بھی مجھے اچھی لگتی ہے